हैल्लो हां जी केह् हाल ऐ ठीक ओ बस वधिया वधिया और केह् करा दे ओ अच्छा ते मि इक गल्ल सुनाओ एह् तुसैं सुनेआ पिच्छे इक सलून खु'ल्लेआ म्हल्ले सामने च तुसैं मि निं सनाया अच्छा अच्छा ते जाना ऐ चक्कर लान नेईं कु' खोह्लेआ एह् पता तुसें ना एह् नाल एह् नाल आह्ली जेह्ड़ी साढ़ी कराएदार ऐ ना ओह् हो आई थ्रैडिंग थरूडिंग शैल कीती दी कटिंग बी शैल कीती दी ऐ ते ओह् नि आए ते गल्ल सुनो फिर चलें अच्छा अच्छा ते फिर चलो फ्ही चलना ऐ ते

टेबल पे शाम्मी शाम्मी चलो ते फिर मेरी गल्ल सुनो ना तुस मि सनाओ ओड़ो पैह्ले इक घंटा पैह्ले मैं फिर कम्म शम अपना करी ओड़गी ते उ'ले चलगे ठीक ऐ ठीक ऐ और सनाओ केह् करा दे फिर अच्छा अच्छा फिर चलगे शाम्मी सलून ते शैल सर्विसेस मिला करदी ऐ ते चलगे अच्छा अच्छा ते फिर कु'नै खोह्लेआ कु'ने ऐ कोई जनानी ऐ कोई ओ ऐ पर इत्थे कोई शर्मा ते है नि ऐ कोई बाह्रों ते नी आए दे कोई कराएदार चलो फ्ही शाम्मी चक्कर लाई आनेआं ते करी आनेआं इक बारी हैना चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ओके चंगा